बीमार थियणु सबबु असां घरु इलाजु कंदा आहियूं जीअं त काढ़ा पियूं भाई हैड माखी खाऊं हैड खाली खीरु पियूं ऐं बुखारु अचे त ॼाण जा सेक कयूं अगरि सरदी थे त ॿारनि खे तए जा सेक कयूं असां तकिड़ो वेही दवा ॿवा न वठंदा आहियूं ऐं ॿाहिरां देशनि वारा सिधो ई दवा गोरी वठंदा आहिनि उन्हनि खे का बि ख़बर असां कोविड जे टाइम ते गिलोय जा काढ़ा पीतासीं पाणी हैड पीतीसीं असांजा घरु इलाज जाम आहिनि कोई एॾी कुझु वधीक थे त तॾहिं असां दवा खाने वेंदा आहियूं बाकि असां सभु घरु इलाज कंदा आहियूं ॿाहिरां देश वारा न कंदा आहिनि उहो सिधो ई दवा वठंदा आहिनि मुंहिंजे घर जे पासे सेंट्रल हॉस्पिटल आहे क्रिटिकल हॉस्पिटल आहे हॾनि जो डॉक्टर आहे मीरा हॉस्पिटल आहे भाई जाम नंढियूं वॾियूं दवा खानू आहिनि हाणे उन्हनि में हाणे हिकिड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटलूं जेकी असांजे पासे आहिनि उन्हनि में वरी साफ़ सफ़ाई कान्हे बाथरूम किना न कोई सुविधाऊं थियूं मिलनि पेशेंट अचे कोई बीमार त उनखे वेहणु ई सुविधा कान्हे न कोई बराबरि ॿुधाईंदो आहे भाई कहिड़ो डॉक्टर केॾी महिल थो अचे न कोई ॻाल्हाए थो बराबरि न छा बेड किना बाथरूम किना न वेहण जी सुविधाऊं माना ॾाढो माना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काई सुविधा नथी मिले न कोई बराबरि ॻाल्हाए थो मां चाहियां थी असां जूं हॉस्पिटलूं जेके बि आहिनि असांजे आसे पासे में उहे थोरियूं उन्हनि जे भाई साफ़ सफ़ाई कनि दवाउनि जी कोई सहूलियत मिले ॿिए जेके ग़रीब आहिनि उन्हनि खे बि कुझु मिले नथो हाणे ट्रस्टियूं केतिरो ॾींदियूं उनखां पोइ उन्हनि खे कोई मदद करे असांजा हॉस्पिटलूं जेके पासे में उन्हनि खे बि दवाऊं ॿवाऊं ॾियनि ऐं कोई सहूलियतूं ॾियनि